शेतकाराक लागिल्ली व्हडली कीड म्हळ्यार तो मदलो मनीस हे मदले मनीस जे आसात वा जांका मिडल मॅन म्हणतात ते शेतकारांक अक्षरशा पिळटात तांका फटयतात तांका सांगप की तूं बाजारांत व्हरून म्हाल विकतलो तो विकता म्हणसर कितलोसोच तुजो म्हाल कुंसतलो आनी तुका जाय तशें मोल तुका थंय मेळचे ना पूण त्या बदला हांव तुजो म्हाल हांगासरूच विकतो घेतां आनी हांव तुका बरें मोल दिता अशें तरेन फटोवन तांका कमी दरांत तांचे कडल्यान हो म्हाल घेवप आनी आपूण मार्केटांत व्हरून बाजारांत व्हरुन उच्च दरांत तो म्हाल विकप आनी जो खरो पयसो त्या कश्ट करपी शेतकाराक पावूंक जाय तो पयसो केन्नाच थंय पावना मदल्या मदीं हो मदलो मनीस ते सगळें खाता सोंपयता आनी हें शोशण पयली पासून चालूच आसा तरी आता कांय सरकारान ज्यो वेवस्था केल्ल्यो आसात ताज्या प्रमाण म्हज्या सारकिल्ल्या शेतकाराक म्हजो म्हाल सरळ सरकाराक विकूंक मेळटा जाका लागून हो मदलो मनीस खूब प्रमाणांत कमी जायत गेला आनी हांव आशा करता की सरकार अशें तरेनूच आमच्या शेतकाराक जे गरीब शेतकारांची मदत करतलो आनी हो मदलो मनीस जो आसा ताका ना नपयत करतलो